औ आंनाव रोंगौथि दङ आंनाव जि दानाय जिखौ माबोरै दायो जि सोंनानै खुन्दुंखौ दानाय थातआव लगायनाय बेफोरबायदि रोंगौथि दं आरो जोङो बेखौ फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो जौगा होनो हायो हादरखौ जोंनि बर' माहारिखौ सिनायथि जाहोनो हायो जेरैहाय दख'ना दायो लकेल माइदि गोनां दख'ना आरो आगर गोनां जेरै फारौ मेगन आगर आरो जेखाइ आगर थाइगिर बिबार बिदि बायदिसिनानि आगर दानो हायो बायदि बायदि आरो जोङो बर' माहारिखौ सिनायथिनो थाखाय आर'नाइ आर'नाइखो जोङो हाजो आगर एरो आरो दायो बेखौ जोङो गोबां गाबनि दायो गोजा गुफुर गोसोम लाइगां गासिबो गाबनि दानो हायो दख'नाखौबो जोङो जेरै लाइगां बिदन ओमफ्राय गोमो गोथां गोसोम नोंनि फसायनाय बायदि गासिबो गाब दानो हायो आङो दख'ना बिदन दानानै मोजां मोनो माइदि गोनां बेखौ जोङो खान्थाल मादानि गोमो बोराइनि गायो ओमफ्राय गोमो दावदैनि दायो बेफोरो आगरफोरबो एरजायो आगरा जाबाय गाहायाव फारि लानाय नङाबा गेजेराव मोदोम गंसे आगर लानाय आगरफोरबो जों बायदिसिना दानो हायो हाजो आगरबो दानो हायो गाहायाव फारौ मेगन गासिबो आरो जोमबायग्राबो दानो हायो जोङो फास्रा हाजो आगर एरनानै जोङो जोमनो मोनो मोजां मोनो आरो जोंहा जौगाहोनो हायो हारिफोरखौबो थाखा फैसाबो मोननो हायो आरो